जी सर नमस्ते जी सर बताइए कौन सी गाड़ी सर आपको खरीदना है जी जी सर जी सर बिल्कुल सर ये मेरे सोरूम में ये गाड़ी है और आप देख सकते हैं इसका भी देख सकते हैं इस गाड़ी की खासियत ये है कि बहुत

जी जी

जी जी जी जी इसकी कीमत सर आठ से नौ के से ऊपर आप सोलह तक जो जैसा आप दिल चाहें वैसा मिल जाएगा उसके लिए सर आप समथिंग तीन पचहत्तर कर सकते हैं जी फ़ाइनैन्स कि किसकी बात आप कर रहे हैं सर सर पर मंथ की हम बीस तक कर लेंगे जैसा आप आप ब्याज की दर यहाँ पर देखिए जो ब्याज की वो है वो यहाँ पर

नहीं नहीं नहीं यहाँ सर हमारे वहाँ देखिए जो उसका रहता है अगर आप समय से वो करते हैं सारी चीज़ों का तो हमारे पाँच पर्सेन्ट रहेगा ठीक

सर दोनों सुविधाएँ हमारे पास है हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं बैठिए आपको मैं पूरा ये चार्ज दिखा रहा हूँ आप इसमें एक बार देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए फिर मैं आपको पूरा इसके बारे में एक एक पॉइन्ट साझा कर रहा हूँ ठीक तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे जो है संसाधन इधर हैं आप जा कर देख लीजिए जो जैसा लगेगा जैसी आपकी मर्जी हो क्योंकि व्यक्ति तो उतना ही कर पाएगा जितना कि आपके पास एमाउन्ट कितना जी

इन्ट्रेस्ट हलो